जों बाथौवारि जों बैसागो फोरबो फालिनायाव जेरै सैत्र' दाननि जोबथायाव मोसौ थुखैनानै मोसौखौ बावो आरो बैसागो सेथि सानावहा जों रंजालि बैसागो हिसाबै जोङो बाथौ खौ बावो न'नि सिथ्लानि सा सानजा इसिं खनाथिं थानाय सिजौ गुदियाव हान्थु खेरायनानै गथ' गथाय न'खरनि बयबो सुबुंफोरा आफा इसोर बोराय बाथौखौ गिबियावनो बाउजेनो गइ फाथै धुब धुना आलारि बाथि बायदिसिना बाउथाय होनानै जोङो इसोरखौ बैसागो सेथि फोरबो आवहाय जोंनि फैबाय थानाय इयुन बोसोरनि गोदान बोसोर राव न'खरनि गासैबो सुबुंफोरा जाहाथे मोजाङै मोजां जेबो दुखु आफोद खैफोद जायालासिनो मोजाङै मोजां जिउ दैदेनलांनो हायो फैबाय थानाय बोसोराव बेफोरखौ लानानै जोङो न'खरनि आलारि बाथि सावो लोगोसे आरो गेदेरखौ उन्दैफोरा खुलुमो गेदेरा उन्दैनो अन्नाय आरो बोर सारस्रियो गोदान बोसोरनि जाहाथे बयबो मोजाङै मोजां थांनानै थानो हायोबा मोजाङै मोजां गावनि थांखियाव आवगायलांनो हायो बेनि थाखाय जोङो गोदिरा उन्दैफोरनो बोर होयो आरो लोगोसे थानसालियाव थांनानै गासैबो गामिनि रायजो राजाफोरा गोथारि आसारि गथ' गथाय सेथि बैसागोखौ जोङो गोथार बाथौ थानसालियाव आर'ज खालामो आरो लोगोसे बेयाव खाम सिफुं बायदिसिना ज'था लानानै जोङो आर'ज गाबो बेनि उनावहा जोंहा रंजालि बैसागो फोरबो एबा फान्सन फालिनाय जायो बियाव गामिनिनो गथ' गथाय गासैनिबो बायदिसिना खेला थुनलाइयारि आयदा बादायनाय होयो बेयाव आरो मोसानाय बायदि बायदि हाबाफारि लानानै जोङो रंजालि बैसागोखौ फालियो आरो आरोबाव जोङो बैसागोखो जोङो बैसाग दाननि स्नि सानसिम बे रंजालि बैसोगोखौ जोङो फालियो आरो गामि गामि बयबो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय खौसे जानानै खाम सिफुं ज'था लानानै गामि गामि बयनिबो न'खराव बिबायथिंनाय हाबाफारिखौ लायो